ہمارے باورچی خانے میں بہت ساری الیکٹرانک سامان ہے جیس لائک انڈکسنس اور گرائنڈر مکسرس جن سے کہ آج کے حالاتوں میں بہت زیادہ سویدھا ہو چکا ہے لیکن پہلے کے زمانوں میں ایسا نہیں تھا پہلے کے زمانوں میں ہمیں کام کرنے کے لیے سیل بٹوں اور بہت سارے ہاتھوں کا اپیوگ کرنا ہوتا تھا جن سے کہ کام کرنے میں کافی سمے لگتا تھا لیکن آج کے زمانے میں بہت سارے الیکٹرانک سامان آ کر کے ہمارے کام کو بہت آسان کر چکے ہیں ان کاموں کے آسانی ہونے سے بہت سارے سمے کا بچت ہو سکتا ہے اور اس سمے کو ہم کسی اچھی چیزوں میں لگا سکتے ہیں گیس سلینڈر آج کے زمانوں میں ہر کچن میں ہو باورچی خانے میں اپلبدھ ہے لیکن پہلے کے زمانے میں ایسا نہیں تھا عورتیں پہلے کی لکڑیوں پر کھانا بناتی تھی جس سے کہ کافی زیادہ وقت لگتا تھا اور لکڑیوں پہ کھانے بنانے سے ہم لوگ کے صحت میں تھوڑا اسو ہو سکتا ہے بہت سارے ایشو ہونے کی وجہ سے ہمیں بیماریاں ہو سکتی ہے ان بیماریوں کی وجہ سے ہمارے صحت خراب ہو سکتے ہیں لیکن آج کے سمے میں الیکٹرانکس چیز آنے سے ہمارے سویدھا بہت آسان ہو چکی ہے جس چیز سے ہم لوگ بہت جلدی کام کر لیتے ہیں اور ہمیں وقت کا پتہ نہیں چلتا اور ان اچھے وقت کو ہم کسی چیز میں لگا سکتے ہیں سلنڈر اور گیس چولہے نے ایک بہت ہی اچھا بدلاؤ دیا ہے ہمارے باورچی خانوں میں جس سے کہ پالوشن نہیں ہوتا ہے اور آج کل تو سی این جی گیس بھی اپلبدھ ہے